ہیلو ہیلو سر جی کیا آپ لکھنؤ ٹینڈر لیپٹاپ ہب اسٹور سے بات کر رہے ہیں سر میں نے آپ کے اسٹور کے بارے میں سنا ہے تو کیا آپ کے یہاں لیپٹاپ مل سکتا ہے سر آپ بتائیے کیسا لیپٹاپ ملے گا آپ کے یہاں سر میرا بجٹ ساٹھ ہزار ستر ہزار تک ہے سر

تو سر

سر مجھے ڈیل کمپنی کا دلوا دیجیے سر او سر اس کا پرائز کیا ہوگا

اوکے سر اوکے سر تو سر میں دہلی غیرہ میں رہتا ہوں لیکن میرا آنا جانا لکھنؤ میں لگا رہتا ہے تو سر میں آ رہا ہوں ایک دو دن میں تو سر آپ آپ کے یہاں سے سنا تھا ہمارے دوستوں نے دوستوں وغیرہ نے بتایا تھا کہ لکھنؤ میں آپ کے یہاں ملتا ہے اچھا لیپٹاپ تو سوچا وہیں سے لے لیں ورکنگ اس کو ورکنگ بیسٹ ہوگا نہ سر اوکے سر تو پھر ہم ملتے ہیں پھر دو دن بعد میرا آنا رہے گا انشآء اللہ دو دن دو دن بعد آئیں گے ہم لکھنؤ میں تو آپ سے

اوکے سر ٹھیک ہے پھر اوکے

جی ہمارے دوستوں نے ہی بتایا تھا کہ ڈیل کا اچھا ہوتا ہے اس کا پر پرفارمینس بھی اچھا رہتا ہے اس کا اوکے سر پھر ٹھیک ہے ہم ملتے ہیں پھر ٹھیک ہے اوکے سر تھینک